देखियौ जखन हम मैट्रिक मे पढ़ैत रही ई हम अस्सी बिरासी ईस्वी के गऽप कहै छी तऽ हम जाइ छलहुॅं पटना चेतना समीति के विद्यापति जयन्ती होइ छलै तऽ ओहिठाम आठअना एक टका दू टका मे जेना पूरन झा सोमन के किताब उतरा मतलब आकी जे साउन भादव वला किताब जे कोनो किताब देखै छलियै बड कम पाइ मे भेटै छलै सुधांशु शेखर चौधरी के ई वतहा संसार एकर सबके दाम कम रहै आ ओहि समय मे जे पाइ रहै छलए तऽ होइता ने जे होटल मे किछु मधुर तधुर खाए ली या किछु किन ली से नहि ओ कमे पाइ के किताब किन लै छलहुॅं आ ओ किताबक संग्रह एहन काज केलक जखन हमर पत्नी एम ए करए लगली तऽ हुनका किताब मे जे छै से एकदिन कहलनि हमरा चाणक्य महकाव्य चाही दीनानाथ पाठक बंधू खगड़िया के छलाह हुनकर लेखन तऽ हम कहलियनि हमरा लग अछि तऽ कहलनि अहाँ लग केना अछि ओ तऽ अनुपलब्ध किताब छै किया तऽ हुनका तऽ किताब छपलै ताहिसँ पहिने हुनकर मृत्यु भऽ गेलनि की भेलै हम कहलियै है हम किनने छलहुॅं विद्यापति जयन्ती मे आ सही मे ओहिपर लिखल छलै विद्यापति जयन्ती मे से हम ओहि समय मे तिरासी की चौरासी ईस्वी मे कतौ मतलब किनने रही तात्पर्य हमर ई कहै के जे किताब किनै के एकटा प्रवृत्ति छल किताब संजोगै के प्रवृत्ति अछि आ जे खास कऽ कऽ सांस्कृतिक साहित्यिक सँ जुड़ल किताब छै से मतलब किनतेटा छलहुॅं हैं आ ओहिसँ हमर पत्नी के एम ए मे सहयोग भेलनि बी ए पढ़लनि तऽ ओहिमे सहयोग भेलनि ओना बारह तेरहटा किताब हम अपनो लिखने छी जाहिमे एकटा एकरा की कहबै किताब अछि जे मतलब बुझू जे शब्द के संग्रह थिक हूँ ओकर नाम शब्द संग्रहे बुझल जाय हूँ आ तहिना जे छै से एहिठाम जे कोनो प्रकाशक के किताब अबै छै तऽ खास कऽ कऽ मीडिया जगत सँ जुड़ल छी तऽ कोनो ने कोनो बाबे हमरा लग उपलब्ध होइते अछि एहि बिच मे डॉक्टर रमन झा के कादंबरी मतलब जे छै से ओ के रूपांतरण मैथली मे भेलनि साहित्य अकादमी सँ केलखिन हँ ओ ओ किताब जखन पढ़ए लगलहुॅं त आब ओहि बाणभट्ट कादंबरी के जे वर्णन देखलियै तऽ मोन आनन्दित भऽ गेल बहुत पहिने जे छै से औरो औरो किताब सबके बहुत यदि चर्चा करए लागब तऽ समय बेसी लागत एहिठाम जे छै से हमरा लग किताब सब ऊपलब्ध अछि आ जे अन्ततः मतलब मोन सँ किनलहुॅं ओ किताब आइयो गौरवान्वित करैया किया तऽ ओहिपर जखन लिखलाहा डेट देखै छियै तऽ होइया की वाह ई कीर्ति केलहुॅं पाइ रखितहुॅं रखितहुॅं तऽ कोनो नहि छलए किताब अछि तऽ इएह बड़का सम्पत्ति अइछ